हाँ मैं आपको खेलों कि एक इक्युप्मेंट और टेक्नोलोजी की भूमिका इसमें समझा सकती हूँ जैसे कि हम जानते हैं कि क्रिकेट क्रिकेट हमारे या अन्य देशों का सबसे महत्वपूर्ण और एक मुख्य खेल है जिसमें आपने देखा होगा स्टम्प स्टम्प में सेंसर लगे होते हैं कि पहले के स्टम्प में सेंसर नहीं लगा होता था आज से बहुत साल पहले मान सकते हैं कि

बीस साल पहले मान लेते हैं कि सेंसर नहीं हुआ करता था जिससे यदि आउट हो जाता था तो हमें कैमरे के जरिये उसको देखना पर जाता था बार बार दोहरा दोहरा कर विडियो को कि हाँ आउट हुआ है खिलाड़ी कि नहीं पर अब सेंसर वाले स्टम्प हैं जो वह इतने हमारे सुविधाजनक हैं कि यदि उनसे कुछ भी वस्तु यदि टच होती है जैसे कि बॉल टच हो जाती है तो तुरंत हमें पता चल जाता है कि हाँ यह खिलाड़ी आउट हो चुका है तो खेलों में टेक्नोलोजी की भूमिका इस प्रकार अच्छे से समझी जा सकती है